हाणे ॿुधाईसीं तू मूंखे कोई अनुवाद करण जी जरुरत न आहे छोकी मां सिंधी सुठे सां ॼाणा ऐं सुठे सां ई असांखे अची वेंदी आहे इन करे असां पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ई ॻाल्हाईंदा आहियूं ताकि असांजा ॿार बि सिंधी ई सिखण जीअं मां चवंदीमान उन्हनि खे की वाङण खणी ॾिए त हो बैगन चवंदा आहिनि इन करे मां उन्हनि सां सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां ताकि हो पूरी सिंधी सिखण असां सां असां सां हे रही रही पूरी सिंधी सिखी वञनि जीअं जी सिंधीअ जी जानकारी असां ज्यादा रखंदा आहियूं ऐं ॿार अॼकल्ह हिंदी था ॻाल्हाइनि त असां वॾा आहियूं हिननि खे सिंधी सेखारण में असां हुनन जी मदद कंदा आयूं जीअं जल्दी सिखी पाइन त इन करे सिंधीअ में जेको बि खपंदो आहे उन्हनि खे असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं की बेटा हीअ खणी ॾिए चूल्हो हजे चूल्हो आहे त उनखे चवंदा आंहियुसि की चूल्हे खे बंदि कर वञी करे त हो वञी करे हाणे सम्झयां आहिनि त हो बंदि बि करे वठंदा आहिनि इन करे हाणे उन्हनि खे बि सिंधी पूरी अची वई तन कोई दिक़तु न वेंदी तन त इन करे सिंधी सिखी वियां आहिनि हो बि